घर में हम बाल बच्चे के साथ समय बिताते हैं और घर कम से कम हम घर से खेती बाड़ी से आने के बाद दो चार घंटा बच्चों के साथ समय बिताते हैं उसके बाद में कहीं घूमने चल गए मंदिर में चल गए मस्जिद में चल गए कहीं भी घूम फिर के समय अमय बिता लिए दोस्तों के साथ बजार हुआ कहीं भी हुआ उसके घर चल गए सहेली के घर चल गए कहीं भी जाकर हम समय बिता सकते हैं बच्चा को खेला लिए घर पर फैमिली में बहुत सारे हैं पोता है पोती है बेटी है नाती है नतनी है उसके साथ फिर वहाँ पर से फ़िर चार बजे हुआ जो सभी बच्चों को बैठा के और सबको क्या कहते है कि हम कहते हैं कि चलो सबको हम कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं इसके लिए सब बच्चों के छः सात बच्चे हैं मेरे घर में सभी को हम स्कूल के तरह स्कूल से आने के बाद उन लोगों की हम पढ़ने पर ध्यान दिलाते हैं वहाँ पर बैठल रहते हैं ऐसे करो ऐसे करो तुम्हारा क्या टास है टास दिखाओ पढ़ो समय बर्बाद मत करो बच्चे के साथ में रहते हैं और उसे भी बच्चे लोगों का अगर पढ़ाई हो गया तो कुछ देर मोबाइल ओबाइल चला उला के कुछ गेमिंग देख लेते हैं गेम उम देखने के बाद फिर इसमें चर्चा भजन कुछ यही सब देख उख लेते हैं देखने के बाद मन हुआ तो चले कहीं मंदिर उंदीर पर जाके घूम उम ले पूजा पाठ में चल जाए कोई सहेली घर पर चल जाए यही सब करते रहते हैं और नहीं हुआ तो दो वक्त घर पर बैठकर बिता सकते हैं अकेला मन नहीं लगता है किसी के पास गए किसी के पास कहेंगे चलो एक काम करना है घर पर बैठके क्या कीजिएगा मन अच्छा नहीं लगता है तो वो कहेगा की चलिए बबुआ को लेके कहीं घूम लेते हैं हम सोचे बोले हैं कि जो कहीं पर बबुआ को संग लेके घूमें उससे बढ़िया बबुआ के साथ हम बैठ के दो अक्षर उन लोग को क्यों नहीं हम सिखाएँगे जो हम ये चीज ऐसे करो और ठीक से ध्यान लगा ये सब बात हम काहे नहीं उन लोगों को हम समझाएँगे जो कहीं पर समय देंगे जब पूरा अच्छा से हमारे पास समय खत्म हो जाएगा उसके बाद हम देंगे तब तक हम बबुआ का पढ़ाई कराएँगे